सोशल मीडियापर हम फोटो अपलोड करै छी जाहिमे कि हमर अगर पसंदीदा सोशल मीडियाके बात करल जाए तऽओ हमर वाट्सअप इन्स्टाग्राम छै जेकि हम अपन खुशीके लेल चलबै छियै अगर इन्स्टाग्राम बात करल जाए तऽ रिल्स लए चलबै छी कियाकी हमरा रिल्स देखनाइ बहुत जादा ही पसन्द छै आओर ओहिसँ हमरा बहुत पतो भी चलै छै कि केना भए रहल छै की भए रहल छै दुनिआँमे आओर वाट्सअप वाट्सअप जे छै हमर पारिवारिक परिवार आओर दोस्तसँ जुड़ै केलिए छै जाहिपर कि हम फोटो लगबै छी स्टेटस लगबै छियै आओर हमरा खुशी मिलै छै कि हम कतऽ गेलियै कतऽ एलियै एहिसँ हमरा अच्छा भी लागै छै आओर सबके भी पता चलै छै कि केना चलि रहल छै दुनिआँ कियाकि आइकाल्हि जे छै लोगके पास एते टाइम छै नहि कि ककरो सँ बात कए सकै तऽ स्टेटससँ पता चलै छै कि कि भए रहल छै कि नहि भऽ रहल छै तैं लऽ कऽ आओर हमरा सबसँ सोशल मीडियापर रहनाइ अच्छा लागै छै ओते नहि पर अच्छा लागै छै सोशल मीडिया चलबै छियै वाट्सअप इंस्टा तैं लऽ कऽ हम ओहिपर फोटो भी अपलोड करै छी हम अपन खुशी लए करै छी एना नहि कोनो अइ कि हमरा मोन लागैया बस जे अच्छा लागैए हम लगा दै छियै